आज काल लोकांक येरादारीची समस्या खूब त्रास करता आतां म्हणशी जाल्यार एका गांवांतल्यान शारा कडेन थोड्यो बशी ज्यो वतात त्यो थारावीक वेळारूच वतात अर्दे अर्दे वरान जावं वरा वरान केन्ना केन्ना दोन दोन वरांनी एक बस वता सो मदल्या वेळार जांकां कोणाक वचपाचें आसा तेका भौशीक येरादारीचो कसलोच फायदो जायना मागीर ताका चड खर्च करचो पडटा ताका रिक्षा करची पडटा ना जाल्यार मोटरसायकल घरा कडेन आसा जाल्यार ती भायर काडची पडटा जाका लागून ताचे पयशे चड खर्च जाता भौशीक येरादारी ही आमच्या वाठारांत सामकी व्हड समस्या जाल्या तशेंच मुळावी बांदावळ म्हणजें रस्ते सारके नात रस्ते जर सारके आसात जाल्यार तुका प्रवास करप सोयीस्कर जाता हे सगळे त्रास भोगचे पडटात आनी लोक ते अजुनूय भोगतात